دیہی لوگوں میں کی زندگی میں کھیل بہت ہی اہم ہے وہاں ہر لوگ ہر بچے اچھے طریقے سے کھیلتے ہیں انہیں مزہ آتا ہے وہ اپنا زندگی میں کھیل کا اچھے سے استعمال کرتے ہیں انہیں کھیلتے ہیں اور اسکول میں جیسے وہ بچے پڑھتے ہیں لکھتے ہیں اسی طرح سے وہ کھیل بھی کھیلتے ہیں اور اچھے طریقے سے جیسے کہ دیہی لوگ میں اسکول میں جیسے جیسے وہ پڑھائی کرتے ہیں ویسے ویسے وہاں اس کو کھیل بھی کھلایا جاتا ہے تاکہ وہ سوستھ رہے اس کا مائنڈ فری رہے اور اچھے طریقے سے کھیلے اس کے باڈی کو بھی سوستھ ملے اسی طریقے سے ہر لوگ کھیل کھیلتے ہیں بچے میں دیہاتی ایریا میں اکثر یہ سب کھیلے کھیلے جاتے ہیں اب بھی کھیلے جاتے ہیں پہلے بھی کھیلا جاتا تھا یہ سب کھیل اب پر بھی کھیلا جاتا ہے ہم لوگ بھی ایسے کھیل کھیلے ہیں جیسے کہ اس میں کشتی آتا ہے کبڈی آتا ہے بہڑ پانی آتا ہے کیٹ کیٹ آتا ہے یہ سب کھیل اچھے طریقے سے بچے سب کھیلتے ہیں انہیں اچھا بھی یہی لگتا ہے کھوکھو کھیل ہم لوگ بھی کھیلیں بہت اچھا لگتا ہے جس میں بچے لوگ مل کے سب مل کے ٹیم ٹیم اور رہتا ہے ٹیم کے ساتھ کھیلا جاتا ہے اور یہ سب کھیل اسکول میں کمپٹیشن کے طور پہ کھلایا جاتا ہے تاکہ اس میں بچے زیادہ متاثر ہوئے کہ کھیلے اچھے طریقے سے کھیلیں تاکہ بچہ کو زیادہ ہی مزہ آئے اس میں بچے کو خوشی ملے کھیلنے سے اسی لیے سب مل کے کھیلتے ہیں بچے اکثر کے دیہی لوگ میں